ویسے تو آج کل کوئی خاندانی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا اور اُن کو فالو بھی نہیں کرتا سب نے اپنے اپنے رول بنا لیے ہیں سب کو جو من کرتا ہے وہی کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر آج بھی روایتی رسمیں چلتی ہیں ہمارے یہاں پر جیسے شادی وغیرہ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پر گیت گائے جاتے ہیں یہ ہماری روایتی ہے پہلے سے چلتی آ رہی ہے اور اب تک ہمارے یہاں پہ یہ گیت وغیرہ گائے جاتے ہیں اور کسی کے یہاں بچہ وغیرہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں میٹھا بانٹا جاتا ہے یہ بھی روایتی ہے اور پہلے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں اور بھی ایسی روایتی چیزیں ہیں جو ہمارے خاندان میں ہوتی ہیں اور پہلے سے چلتی آ رہی ہے جو کہ اب تک چل رہی ہیں اور یہ سب چیزیں اچھی ہیں اور ہمیں فالو بھی کرنی چاہیے یہ ہمارے لیے کافی اچھی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی روایتی چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور آگے تک لے کے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے